शुभम आइ काजो करब की हेलो कहू ने की हँ कतऽसँ बजय छियै कतऽ ठिमयल छलय अपने कए मधुबनीमे कहब ए गुरु जी की की केना गाछ सब छै कते रङ्गके गाछ सब छै

उ नहि छै सागवान महोगनी छै सागवानके गाछ महोगनी गाछ हूँ तऽ ई केना की भेटतय

हँ उ नहि देख सकय छी

तऽ एक काज करू तऽ सागवान गाछ कम बेसी कऽके बुक कऽ दियौ अभी तीन चारि टा गाछ होयत तऽ देखियौ मार्जिन कऽ देबय अपन नहि होयत हँ ई आमके गाछ कए आओर लीची की कहय छै लीची गाछ कए ई देखियौ हँ लेबऽ चाहय छियै बहुते लेबऽ चाहय छै

कते भेज देबय से हेतय

तऽ कखैन अबियै पैसा लबियेगा आओर एक घण्टा लमसममे दू पैंतीस होइ छै तीन बजे तकमे कथी कथी लेबय ठीक छै इएह कतऽ मधुबनिये

ठीक छै तऽ भेट जेतयने ठीक